हा महिला उद्यमियनि खे किसाननि खे सरकारि लोन उपलब्ध कराईंदी आहे ऐं रॉ मटेरियल बि इस्तेमालु कराईंदी आहे ताकी सुठे ढंग सां उहे पंहिंजो कमु करे सघनि सरकारि इहे घणेईं पॉलिसियूं हलाए रही आहे जंहिंसां उन ए परिवार खे इन सां इलाही मदद मिलंदी आहे ऐं उन जो उद्योग सु सुचारू रूप सां हलंदो आहे सरकारि इलाही घणियूं पॉलिसियूं हलाए रही आहे जंहिंसां नंढा उद्योग किसान ज़ाइफूं वॾा कोई बि उन खे इस्तेमालु करे सघे थो पियो उनी जी साफ़ु नीतियूं आहिनि सरकारि जूं जंहिंमें कंहिं बि कंहिं बि लोन वठण में कोई दिक़त न थींदी आहे जंहिंमें किसान ज़ाइफूं नंढा ॿार बि भाग वठी सघनि था